हाँ जी सर नमस्कार जी अच्छा सर बोलो सर क्या हाँ जी सर बोल रहे हैं बोलो कितने ड्रेस सिलवानी हैं कैसा कपड़ा है अच्छा अच्छा तो केकी केकी तक हैं सर ये बच्चे अपन के अच्छा तो फिर नाप लेने के लिए वहीं पे आना पड़ेगा हमें हाँ तो टाइम तो लगेगा ही सर वहाँ पे उसकी फीस अलग से लगेगी न न बीस दिन तो नहीं सर थोड़ा और टाइम तो लगेगा ही सर इसमें क्योंकि मेरे पास सर लेबर कि समस्या है थोड़ा तो इसलिए लग ही जायेगा महीना भर में समथिंग अच्छा चार सौ अच्छा अच्छा गर्ल्स भी हैं क्या चलो कर लेंगे कर लेंगे बात तो वो तो लेकिन कपड़ा क्या आप लेके आओगे कि मेरे को लेके आना है वह कपड़ा नहीं मेरी ही पास मिल जाता है कहीं आपको के पास आया हो किसी गोर्मेंट कि तरफ से आया हो शायद नहीं हाँ तो दुकान पे आ जाना पहले अपना च्युज कर लेना कपड़ा कैसा चाहिए आपको नहीं वो तो देख रखा है लेकिन मेरी मेरी दुकान है उस पर से लेना फिर नहीं नहीं वो बात तो नहीं स्कूल से आपको ही आना पड़ेगा सर कपड़ा देखने के लिए और यहाँ पे नाप लेने आएंगे हम तो बस अच्छा सिलाई की रेट लगा देंगे आप तो ठीक बेधड़क रहिये गोर्मेंट बच्चों का ही काम है अपने ही बच्चे हैं वो भी एक बच्चों का हिसाब लगा देंगे तीन सौ रूपए हाँ हाँ लड़का का लड़की दोनों हाँ तो कम बताया कितना बताया सर और छूट कर देंगे आपके लिए तो आप पचास रूपए और कम कर दीजिएगा ढाई सौ रूपए हो जाएगा अपना काम चार सौ बच्चों का सिलाई अपने ही नहीं नहीं वो भी कर लेंगे लेकिन अपनी सिलाई भी देखो सर अपनी क्वालिटी देखो और भी टेलर हैं उनकी क्वालिटी में और अपनी क्वालिटी में फ़र्क है सर नहीं क्वालिटी और एक एक डोरे की क्वालिटी भी अलग आती है सर हर कोई इस डोरे को नहीं लगाता जो डोरा हम करेंगे इसमें सिलाई के लिए हाँ हाँ सिलाई बढ़िया वाली सिलाई होगी अपने पास बेधड़क लीजिए सिलाई के बारे में तो कोई भी शिकायत होए तो हमसे बात कर लेना नहीं लगा देंगे नहीं वो लड़की के लिए वो ही है वो ही है रेट नहीं सैम है दोनों के लिए आप तो क्या है के या फिर यहाँ ले आना बच्चों को या फिर वहाँ पे ही भेज देंगे टेलर को अपने को जो अपना नौ को हाँ तो नौकर के लेकिन सभी बच्चों को आप इकठ्ठा कर लेना कही आज नहीं आए फिर हमको बार बार दौड़ना पड़े जी बिलकुल सर सब बच्चों को अवगत करा देना ठीक है सर ओके नहीं नहीं बिलकुल एक महीने से पहले पहले एक दो दिन पहले ही मार देंगे अपुन को नहीं सही है सही है सही है आपको बेधड़क रहिए आपको एक महीने से पहले पहले ड्रेस मिल जाएगी सारे बच्चों की लेकिन आप तो आ जाइये और कपड़ा खरीद के पटक जाइये मेरे पास कपड़ा कब देंगे आप हाँ तो आ जाइये कल परसों में जब भी है फिर वो एक महीने का फिर आगे बढ़ जाएगा जितने लेट करोगे आप ओके सर ठीक है धन्यवाद सर